ایس ٹی ای ایم یعنی آ سائنس ٹکنالوجی انجینیرنگ اینڈ میتھمیٹکس یہ ہماری علاقے میں بہت بڑا ادارہ ہے اس ادارے کے اندر بہت ساری کمیونٹیز اور بہت سارے آرگنزنائزیشن سنٹر اس کے تحت چلتے ہیں جو ہماری علاقے کے بچوں کی کفالت اور اچھی تربیت کرتا ہے تا کہ بچے کامیاب ہو سکیں سائنس کی دنیا میں اور انجینیرنگ کی دنیا میں اس کے علاوہ جو اس کا پیٹنٹ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جو بچے یا اسپیلائزیشن کا کام کرنا چاہتے ہیں اپنی فیلڈ میں جیسے میتھمیٹک میں یا پھر انجینیرنگ میں تو اس کے لیے ایس ٹی ای ایم نے بہت بڑا راستہ تیار کر رکھا ہے بہت بہت سارا پیٹنٹ تیار کیا ہوا ہے اس کے لیے وہ اوارڈ سے بھی نوازا ان کو جا چکا ہے اب اس کے اور اس کے لیے ہمارے پاس شری روہن کمار جو اس فیلڈ کے سب سے بڑے چانسلر ہیں ان کا جو پہلا ادارہ ہے وہ نیو دہلی میں انہوں نے قائم کیا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے لکھنؤ بنگلور حیدر آباد اور جگہ جگہ پر ان کے وہ چلتے رہتے ہیں ادارے اس فیلڈ کو لے کر کے اور ان ان کا جو گول ہے اس کے بارے میں ہم انٹرنیٹ پر پتہ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر پتہ چلتا ہے اور ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے تا کہ وہ جو بچے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ سکیں